हँ कहिऔ की हाल छै यौ नीतीश बाबू कतय रहैत छी आइ काल्हि अहाँ यौ हँ तऽ अहाँ तऽ सिङ्गापुर नऽ चलि गेल रहियै

बहुत दिन तक भै गेल दश बारह साल भै गेल जेक जेबाक आबू पूर्णिया बहुत चीज बदलि गेलयए हूँ वाह वाह बहुत चीज बदलि गेल पूर्णिया आब ओ पूर्णिया नहि रहल जे अहाँ देखकऽ गेलय रहिए बुझलियै नऽ हँ हँ से तऽ गेलय रहियै हम एक बेर आबू अहाँ अहाँ अहाँ लयतऽ जान हाजिर छै यौ महराज आ आबू नऽ अहाँक पूरा घुमायल जेतय बुझलियै नऽ सिङ्गापुर हे पूर्णिया अहाँ हमरा जेना सिङ्गापुरमऽ घुमेलियै अहुने अहाँक हम पूर्णियाकऽ कोना कोना घुमा देबऽ देखिऔ अखन नऽ अहाँ बहुत दिनसँ पञ्चमुखी नहि गेल हेबय माता स्थान नहि गेल हेबय एतय माता शीतला मन्दिर छै ओतय नहि गेल हेबय अहाँक लयकऽ चलब एकदम कुसियार गाँवमऽ ई बनलय हँ जबरदस्त पार्क बनलय हँ बुझलियै नऽ पूर्णियामऽ एकदम बढ़िआँ बढ़िआँसँ इन्स्टिच्युटसभ खुलि रहल यऽ एयरपोर्ट बनि रहल यऽ पूर्णियामे हँ हँ आबि रहल छै आबू न अहाँक खेसारियोसँ मिलै देब बुझलियै न शिल्पीराजोसँ मिलै देब हँ कहू हऽ ये अहाँसँ हम मजाक करब आबू न अहाँक कहलहुँ न अहाँ जेना सिङ्गापुरमऽ हमर लय समय देनय रहियै नऽ ओहने अहाँके लेल जे हम पूर्णियामे समय देब अहाँ आबू हूँ अहाँक यऽ हे हाँ तऽ राखि दिऔ राखू नऽ आबैत छी हँ आरसभ ठीके अछि तहन भोजन भात भेल

हाँ एतय अखन दिन यऽ

तहन हमरातऽ इमहरासँ देख रहल छी बुझलियै न हरियालीसभ आरामसँ देख रहल छी नहि पूर्णियोमऽ आब जे छै न पहिलका सनकऽ नहि छै लेकिन पूर्णिया आब बढ़िआँसँ जे छै लागै छै नऽ व्यवस्थित रूपसँ शहर बनि गेलै बुझलियै न हाँ हाँ तरक्की करने छै पूर्णिया

पूर्णिया हँ अखन तरक्की बहुत कए ललक बुझलियै न चलु तहन ठीके छै आबू तहन अहाँक करैब हम भेटघाट

ठीक ठीके छै आबू तहन